हमरा आरके क्षेत्रमे बहुत तरहके कला यऽ जेनाकि कुम्हार सब मूर्ति बनबैया दुर्गा पूजामे बर्तन बनबैया छठि पूजामे चौरचन पूजामे जेनाकि दुर्गा पूजामे मूर्ति बनबैया तऽ बहुत तरहके छात्र रहैया अथी ऊँचाबऽ पड़ैया दुर्गा छठि पूजामे कुम्हार सब बर्तन बनबैया तऽ हमसब पूजा करैके लिए छठि आर करै के लिए बर्तन लै छी चौरचन पाबनि करैके दियै बर्तन लै छी मटकुरी छाँछ छै सब जेनाकि हमरा क्षेत्रमे सिलाइ मशीन अछि सब सिलाइ करबाबैया सिलाइ मशीन बाली छै ब्लाउज सीबैयि साया ई सब सीबैया पाबनि तिहारमे जेनाकि दुर्गा पूजामे दुर्गा जीके खोंछि भड़ै छै निक कपड़ा दै हइ कभी भरबाक चाही तऽ ओहिके लेल भरबैया सिलाइ मशीन बाली से सिलाबैया पूजा करैया बहुत तरहके होइए के क्षेत्रमे